जय झूलेलाल दादा पक छा कया मूंखे छुटा पैसा ई कान्हनि की पंज सौ जो नोट जी पे बि काने को तव्हां त सॼो ॾींहुं हलायो था त तव्हां वटि हूंदा न छुटा हिते पासे में कोई दुकान बि काने जो मां छुटा कराए अचा तव्हां ई ॾियो न